खेमेरा फोरजों आङो गोबां गावनि महरखौ देलायनानै खेबो सावगारिफोर खेबो आङो गोबां देलायनानै आंनि सावगारिफोरखौ माबायदि नुदों आंनि महरखौ नायनो थाखाय आङो खेमेरा फोरजों सावगारि खेबो बे सावगारिफोरखौ आङो आंनि महरखौ माबायदि नुदों साननानै आङो आंनि आंनि महरखौ खेमेरा फोरजों खेबजानानै सावगारि बुखाङो आरो आङो नायनानै आंनि महरखौ मोजां नुदोंना नुवाखै बेफोरखौ सायख'नो हायो मानोना बैफोर सावगारिफोरखौ जोङो मोजां नुदोंब्ला दोननानै जोङो उननि समफोराव नोंनि सिगांनि महरफोरा माबायदिमोन बेफोरखौ नायफिननो थाखायबो जोङो खेबो आरो जों बबेबा समाव नांगौ जानाय खामानिफोराव बाहायनो थाखायबो जोङो गाव गावनि सावगारि एबा खेमेरा फोरजों गावनि सावगारिफोरखौ खेबनानै दोननो हायो बेनिखायनो जोङो खेमेरा फोरजों गाव गावनि सावगारिफोरखौ खेबो आरो सेबखांनानै दोनो उननि समफोराव जेन जोङो गाव गावनि महरफोरखौ उननि समफोराव नायफिननो थाखायबो जोङो सावगारिखौ सेबखांनानै दोनो मानोना जों उन्दै समाव माबायदिमोन बेफोर सावगारिफोरखौ नायफिननो थाखाय जोङो बे सावगारिफोरखौ सेबखांनानै दोनो आरो देरब्ला जोङो नायनो थाखायबो जोङो बेफोर सावगारिफोरखौ खेबनानै दोनो बेनिखायनो जोङो खेमेरा फोरजों सावगारिफोर खेबनानै दोनो बबेबा मोजां जायगाफोराव सोमखोर समायना जायगाफोराव बिबारबारि बेफोरबायदिफोराव थानानै जोङो जोंनि महरखौ मोजां नुहोनो थाखाय जों सावगारिफोरखौ खेबो आरो सेबखांनानै दोनो बेफोर सावगारिफोरखौ जों बबेबा खामानिफोराव नांगौ जानायफोराव बाहायनो थाखैबो जोङो बेफोर सावगारिफोरखौ खेबनानै दोनो आरो बाहायो